कार जीप मोटर साइकिल स्कूटर ट्रक साइकिल ॿेड़ी रिक्शा घोड़ो गाड़ी बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा स्कूटी टमटम ट्रैक्टर बस रेलगाड़ी मालगाड़ी एक्टिवा